دیہی علاقوں میں پرورش پانے والے بچے زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں جب بات بچوں کی جسمانی صحت کی آتی ہے تو باہر کھیلنے کا سب سے بہترین فائدہ ورزش ہو سکتا ہے اور جو بچے باہر کھیلتے ہیں کھلی جگہ پر کھیلنے والے بچوں کے لیے جسمانی قوت حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس سے ان میں موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور جو دیہی علاقوں کے بچے ہوتے ہیں وہ شہری علاقوں کے بچوں سے زیادہ ایکٹو ہوتے ہیں پھرتیلے ہوتے ہیں اور کام کرنے کی اس میں ان میں شکتی زیادہ ہوتی ہے شہری بچوں سے شہر کے بچے زیادہ تر موبائل پر کھیلنا پسند کرتے ہیں گھر پر کھیلنا پسند کرتے ہیں اور دیہی علاقوں کے بچے جو باہر کھیلتے ہیں ان میں جسمانی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور ان سے ان کا شارار شاریرک جو جسمانی وکاس ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور جو ان کا دماغ ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے اور ان سے بیماریاں دور بھی رہتی ہیں اور وہ جو بچے دیہی علاقوں کے بچے جو مٹیوں میں کھیلتے ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں کھیتوں میں کھیلتے ہیں ان سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور شہری علاقوں کے بچے اسے بہت برا سمجھتے ہیں اور مٹی میں کھیلنا انہیں پسند نہیں ہوتا بلکہ مٹی میں کھیلنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو یہ فائدہ انہیں ملتا ہے